पबजी को जितना अच्छे मानते हो उतना खराब भी है बच्चे को आँख का रौशनी चल जाता है घर में झमेला होता है मोबाइल के लिए झमेला होता है जैसे हम पबजी खेलेंगे पढ़ने नहीं जाएंगे स्कूल नहीं जाएंगे पबजी पबजी गेम ऐसा है ये अच्छा अच्छा के माथा को हैंग कर देता है और बच्चा लोग का माथा खराब हो जाता है आँख खराब होता है बच्चा लोग को नशा रहता है उसी में जहाँ हम यही खेलेंगे और स्कूल नहीं जाएंगे उससे अच्छा है ये सब बंद करके खेल कूद करे बच्चे लोग यही सब हम चाहते हैं खेले कूदें आराम से मोबाइल नहीं देखें उतना पबजी गेम नहीं खेले यही सब हम चाहते हैं ये गेम जितना अच्छा है उतना खराब भी है इसको बंद ही करने में लाभ है इससे आगे विशेष और कुछ नहीं हम चाहते हैं इतना बंद रहेगा उतना ही अच्छा रहेगा

पबजी गेम जितना अच्छा है उतना खराब है पबजी में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए पबजी गेम ऐसा है जो बंद करके रखना चाहिए पबजी गेम बंद ही रहने से अच्छा होता है